जी नमस्कार क्या आपके इधर मछली मिलता है कौन मिलता है अच्छा तो रोहू का कैसा है रेट अच्छा और जैसे यह कतली उतली जो है पोखरी में मारे का कितना मिलता कितने में लेते हो सर पोखरी में जो मार के देता है उसमें जो मल्लाह जोग मारता है वह कितना लेता है पैसा वो लोग बेचता है न अच्छा और कोई मछली में आता है

आपके इधर पोखरी है या नदी है अच्छा ऊ तो कौन सा मछ कौन कौन सा मछली सब जो मारते हैं वे लोग

तो घास काटर कितना में देते हो अच्छा नदी नहीं है अच्छा अच्छा

तो गाँव में बेचने के लिए मछली नहीं आता है वह कैसा देता है अच्छा यानी जो आता है गाँव में बेचने सो भी उतने ही भाव में देता है ना

अच्छा

अच्छा ठीक है तब ठीक ठीक